चित्रकारी करणु वारनि खे मां हीअ ई सलाह ॾियणु चाहियां थी तव्हां पंहिंजी चित्रकारी हमेशा चालू रखो अगरि तव्हां वॾा बि थिया आहियो ऐं तव्हांजो हथु कम में रुकी बि वियो आहे त बि तव्हां पंहिंजी मन जी इछा यानी चित्रकारी खे न ख़तमु कयो तव्हां उन खे जारी रखो चित्रकारी करण लाइ टाइम कढिणो ज़रूरी आहे छोकी चित्रकारु हर हिकु शइ खे ॾिसी सुबजी सम्झी पोइ ई काग़ज़ ते लाहे थो हिन करे चित्रकारी ॾाढी ज़रूरी आहे ऐं चित्रकारु चित्रकारी करणु वारनि खे मां इहो ई थी सलाह ॾियणु चाहियां की हर हिकु चित्रकारी मन सां कयूं जेको मन सां कयलु काग़ज़ ते उतरणो ऐं घणा ई सुठो लॻंदो ऐं दुनिया जे साम्हूं प्रकट थी करे ॾाढो सुठो लॻंदो मां हीअं ई थी चवणु चाहियां चित्रकारी हमेशा दिलि सां करिणी घुरिजे जल्दबाज़ी में चित्रकारी न करिणी खपे